بھارت میں رام دیو بابا ذرا زیادہ مشہور ہے یوگے میں کیونکہ وہ یوگا وغیرہ اچھا کرواتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں